अठ हिकु उणिवीह सौ छाहठि सतरहां ॿ पंजानवे टे ॾह छहानवे पंजवीह छह उणिवीह सौ सतरि अरिड़हां हिकु उणिवीह सौ छाहठि